नमस्कार सर जी सर ग्रांड सिटी रेस्ट्रों से बोल रहे हैं जी सर जी सर हमने अभी आपके रेस्ट्रों से एक ऑर्डर करा था खाने का तो सर मतलब हम अपने घर पर इस फ़िलहाल नहीं हैं हम एक पार्क में बैठे थे तो सर हमारे पास यहाँ पर क्या है क्रॉकरी का कोई भी सामान नहीं है ना हमारे पास कोई प्लेट है ना कोई चम्मच जी सर तो सर आप जो हमारे खाने का ऑर्डर है उसके साथ कुछ डिस्पोज़ेबल प्लेट्स कांटे चम्मच कुछ ऐसी चीज़ें भेज़ दीजिएगा जिससे मतलब हमको खाने में कोई दिक्कत नहीं आए जी सर क्योंकि सर हमारा मतलब चार पाँच जने हैं तो मतलब थोड़ा आप देख के चार पाँच जनों के हिसाब से प्लेट्स चम्मच वगैरह आप भेज़ देना जिससे मतलब हमको कोई वो नहीं आए जी सर जी सर आप मतलब अपना एक्स्ट्रा चार्ज़ जो भी होगा हम आपको पे कर देंगे आप बता देना आपका जो भी मतलब एक्स्ट्रा चार्ज़ क्या है हम आपको उसी के साथ आपना दे देंगे जी सर जी सर यहीं पास में ही एक पार्क है मैंने वो आपके उसमें लोकेशन में डाल दिया था जी सर जी सर धन्यवाद सर